हँ की हालचाल यऽ हँ कतऽ गेल छलहुँ उच्चैठ भगवती उच्चैठ भगवती गेल छलहुँ केना की रहलइ ठीक ठाक पूजा कयलहुँ हँ हँ हमहुँ जइतहुँ से की केना जाइमे केना गेलियै

केहन सब भगवती केहन छथिन कोना ओतऽ व्यवस्था छै हर चीजके की सब भेट रहल छै ओतऽ

हँ हमहुँ जायब एकबेर पूजा ओतयसँ कऽ आयब एकबेर बढ़िआँ कहय जाइ छथिन जे ओतुका भगवती उच्चैठ भगवती बहुत सुन्दर छथिन जाइ छथिन तऽ मन पूरा भऽ जाइ छै जे हँ की सब हुनका चढ़य छनि ओतय मिठाइए टा चढ़य छनि हँ हँ हमहुँ जायब एक बेर मिठाइ हुनकर चढ़ेबनि आओर कहय जाइ छथिन एतहु आदमी सब जे हमहुँ जायब बहुत सुन्दर भगवती छथिन आओर ओतऽ वएह सब करय छथिन अहाँ कथीसँ गेल रहियै कोन गाड़ीसँ गेल रहियै हँ हमहुँ सब विचार कयने छियै जे सब गोटे एक बेर इकट्ठा कए कऽ आओर मार्सले कए लेब जायब बहुत सुन्दर भगवती छथिन ओतुका

हँ तऽ सबकिछु भेट जाइ छै नहि की सब लेलिये अहाँ

हर चीज मन पूरा कऽ दै छथिन उच्चैठ भगवती